आंनि बयनिख्रुइबो गोसोआव गोजोनहोसिन्नाय दावबायनाया जादों सरायघाटनि बाथि दालां बगिबिल बे दालांखौ नायहैनाय दावबायनाय आङो बेयाव थांनानै गोसोआव जोबोद रंजानाय आरो गोजोन्नाय मोनदों बे दालाङा जोंनि आसामावबो बयनिख्रुइबो गोलावसिन दालां होन्नानै आं मिथिनानै मोनदों बे दालांखौनो नायनो थाखाय आङो बेहाय दावबायहैदोंमोन बेवहाय थांनानै लोगोफोरजों रंजानाय आरो बेनि दालांनि मिथिंगायारि दालांनि सावगारि आरो साखाथि फाखाथि थानाय मिथिंगायारि सावगारिखौ नायनानै आङो गोसोआव गोजोन्नाय मोनदों बेयो आंनि गोसोआव जोबोद रंजाखांनाय लाबोदोंमोन मानोना आङो सिगांफोराव बेफोरबायदि दावबायनाय जायाखैमोनब्लाबो गोजानाव दावबायनाय जायाखैमोन आं बेयाव थांनानै गोजोन्नाय मोनदों आरो बिनि मिथिंगाया बिनि दालांनि समायना महरखौ नुनानै गोसोआव रंजानाय मोनदों लोगोफोरजों थानानै गोसोआव रंजानाय मोनदों आसा खालामो आङो बेफोरबायदि उनफ्राव दावबायबावनो मोनगोन बेयो आंनि गोसोनि मेमरि जानानै थासिगोन